ॲ उलयना मुगो तो हॅलो आं कोण उलयता हय हय हय हय ज तांदूळ विकता विकता आमी जयाचे जयाचे विकता तांदूळ जयाचे जयाचे विकता रेट आहा सत्तरांनी कम तुका जाय जाल्यार तुका जाय जाल्यार साटांनी दिता कितले कील जाय तुका कील जाय पांच कील जाय जाल्या साटांनी दिता तुका जाल्यार हरशीं आमी सा सत्तरांनी विकता आनी आनी कमी ना तांदूळ म्हारग जाल्या न्हू आतां तांदूळ सद्द्यां म्हारग जा आं आनी जे जयाचे पांच कील पुरो तुका हॅलो आं आं व्हरपा व्हरपा मोड्डेर यो मोड्डेर मोड्डेर देवळा कडे टेंपोल आहा तेजे सोकोयल टॅम्पोल हय नीव देवूळ बांदलां दामोदराचें तेंजें सकयल घर आहा आमचें तेजे सोकोल येवपाचें आं हय सकयल रावता सकयल घर सकयल दिसता आमचें तें सकयल येवपाचो आनी आनी कस सुरय सुरय थोडे आसा तुका जाय सुरय आसा थोडे आसा म्हळ्यार मेयटलें पांच कील बीन आनी पोवया पांच कील मेयटले तुका जायच जाल्या अर्जंट

तुका केन्ना टायम आहा फाल्यां ह फाल्यां यो फाल्यां सकाणी ना सांचे यो सांनपो आं आनी आनी कितले किलो जाय तुका तांदूळ आं पांच आं पांच म्हणल्यार मेजून बी थेवपा जाय न्हू रे पांच कील सांचो यो